मेरी जेह्ड़ी ऐ ओह् इक होर हाबी ऐ जेह्ड़ी कि ऐ ड़्राईंग मतलब चित्रकारी आक्खी सकदे आं अस ते अज्जकल जेह्ड़े मतलब जेह्ड़े आर्टिसट लोग ऐ अज्जकल तुस दिक्खी सकदे ओ के किन्नी शैल शैल किन्नी सौह्नी सौह्नी चित्रकारी जेह्ड़े लोग करदे ऐ ते में में बी केईं बार मतलब चित्रकारी करी लैन्नी आं लेकिन एह् नी आक्खी सकदी के मैं इक आर्टिस्ट आं क्योंकि मी अल्ली इन्नी नालेज नि एह् लेकिन फिर बी में थोह्ड़ा बोह्त जिन्नां मी पता ऐ में उन्नां में दस्सी सकनी आं ऐ एह् ऐ के जेह्ड़े अज्जकल जेह्ड़े मतलब कि बचपन तूं गै बच्चा इयां मतलब ड़्रांईंग ड्रुईंग करना सिखदा ऐ मेरे घर बिच्च एह् ऐ कि मी मी बी ड़्राईंग आंदी ऐ क्योंकि मैं बच्चपन तूं गै सिक्खी दी ऐ ते जेह्ड़ा मेरा भ्राऽ ऐ उसी ते बिलकुल मासा बी नी आंदी उसी ते थोह्ड़ा बोह्ता आंदा ऐ बस क्योंकि उन्नै बचपन तूं ऐन्नी सिक्खी दी ना उसी कोई शौक ऐ ते में क्योंकि उन्नै जेल्लै बी कोई प्रोजैक्ट जां कोई ड़्राईंग बगैरा बनानी होंदी ऐ तां ओह् मेरे कोल गै औंदा ऐ क्योंकि उसी ते मतलब थोह्ड़ी बोह्ती आंदी ऐ इन्नी ज्यादा शैल नीं आक्खी सकदे मतलब टाइम पास वास्तै ते अज्ज जेह्ड़ी एह् ड़्राईंग बिच्चा जेह्ड़ी गलतियां होंदियां ऐ लोकें कोला ते ओह् एह् होंदी कि सारें कोला पैह्लै ते तुस जिस चीज दी तुस ड़्रांईग बना दे ओ उस चीज नूं पैह्लै गौर करियै दिक्खो मतलब जिस चीज बंदा जेल्लै बनांदा ऐ कोई चित्रकारी पैह्लै उसी मसूस करदा ऐ कि ओह् चीज ऐ केह् ऐ ते ओह्दे बाद बनांदा ऐ ते सारें कोला पैह्लै तुस उसी शैल करियै दिक्खो के ओह् चीज केह् ऐ ते कि'यां बनी सकदी ऐ सारें कोला पैह्लै अपने दमाका बिच्च बठाओ कि मतलब अपने दमाक च ओह् मतलब आपूं गै इयां इमैजिन करियै आपूं इ'यै सोच कर सोच बचारियै इयां चित्र बनाओ अपने दमाका बिच्च के इयां इयां बनदा ऐ फेर ओह्दे बाद गै बनाना स्टार्ट करो लोकें ते इ'यां काह्ली काह्ली बिच्च बनांदे तां ओह्दे बिच्च केह् होंंदा के शैल नी बनदी ऐ कोई बी चित्रकारी जेह्ड़ी ऐ ओह् दिल तूं बनदी ऐ ते मतलब जेल्लै बी तुस बनाओ ते शैल इयां खुल्लियै बनाओ स्ट्रैस फ्री जगह इ'यां टैंशन टूंशन लैने कि गलत गुलत होई जा दिक्खेआ जाह्ग जेह्ड़ा बी होग ते ओह्दै बाद जेल्लै बनाई ओड़गे फिर आंदी साड्ढी सारें थमां पैह्लें ते तुसें यूज करनी ऐ पैंसल पैंसल कन्नै बनाना करना स्टार्ट फिर ओह्दे बाद जेल्लै रंग भरने दी बारी आंदी ऐ ते जेल्लै रंग भरने आं ते जोल्लै अस रंग भरने आं ते जेह्ड़ा एह् होंदा ब्रश होंदा रंग भरने आह्ला ओह्दे कन्नै जेल्लै अस रंग भरने आं ते केईं लोक केह् करदे गन्दा ब्रश गै इक दुए कलर गी मली ओड़दे जोह्दे कन्नै कि रंग दी जेह्ड़ी चमक ऐ ओह् खराब होई जन्दी जिन्ना चिट्टा ते काला मली ओड़ेआ ते ओह मिट्टी रंग होई जन्दा ऐ ते ओह्दे कन्नै केह् ऐ कि जेह्ड़े जिस जो जिस चीज गी चिट्टा होना चाहिदा ओह् इयां मिट्टी रंग दा बनी जा ते ओह् शैल नीं लगदा ते जेल्लै बी तुस रंग भरने दी बारी औग तां शारे शां पैह्ले तो अपना ब्रश हर एक रंग जिन्ना ऐ तो लाल भरगे ओ ओह्दे बाद तुसें अपना ब्रश धोना चाहिदा ओह्दे बाद दूआ रंग भरना चाहिदा अगर मासा बी रंग बरंग मिक्स होई जा ते ओह्दे कन्नै केह् होन्दा ऐ के जेह्ड़ी पिक्चर ऐ ओह् शैल नीं बनदी ना ही जेह्ड़ा ऐ ओह् रंग ऐ ओह् शैल भरोचदा ते ओह्दे नाल गै ओह्दे बाद जेल्लै रंग रूंग भरी ओड़ेआ ते फेर तुसें मतलब दिक्खना के पिक्चर शैल बनी दी नेईं जेह्ड़ी बी कमी पेशी रेही जाह्ग ओह् तुस बाद बिच्च बी करी सकदे ओ सारें कोला पैह्लें जेह्ड़ा होन्दा ऐ ओह् होन्दा ऐ कि माइंड जां अपने दमाका बिच्च ओह् जेह्ड़ी तसवीर ऐ जिुस चीज तुस बना दे ओ ओह् पानी ते ओह्दे बाद रंग भरने दा जेह्ड़ा कम्म आंदा ऐ ओह् करना